कांतार करपाक आनी कॉलेजाचे अभ्यास पूण करप सांबाळपाक हें खूब ड कठीन खूब कठीन जाता कॉलेजान प्रॉजॅक्ट जेन्ना आसता जेन्न तेन्ना म्हाका टायम मेळना हें सगलें करपाक आनी प्रॉजॅक्ट जे जेन्ना प्रॉफॅसर दिता तेन्ना आमी म्हाजे क्लासमेट आमकां मेवपाक जाय आनी आनी ताजेर खूब काम करपाक जाय किद्याक आयतारा आमी हांव जेन्ना म्हाका मात्शे टायम मेळटां तेन्ना हांव कांतार करता आनी मि म्युजीक आयकोता ताच्या मागीर वायल्डन आनी गिटारूय वाजोयता पूण खुबशे खूब मात्शें कठीन जाता किद्याक कॉलेजान आतां खूब काम चल्लां आनी आनी काम खूब खूब डिफिकल्डूय आसता पूण हांव प्रयत्न करतां की हांव हांव कांतारां हांव कांतारां करपाक आनीक टायम ताका दिता